नमस्ते आप सब्ज़ी की दुकान करते हो कौनसी कौनसी सब्ज़ी रखते हैं

तो मुझे सब्ज़ी चाहिए मुझे भिंडी करेला चाहिए जी जी चाहिए गोभी चाहिए पत्ता गोभी चाहिए और टमाटर चाहिए बेचती हूँ जी इसे अरे एक और गोली चाहिए यह भंटा चाहिए और फूल सब्ज़ी चाहिए मुझे चाहिए और शिमला मिर्च चाहिए और चाहिए तो मुझे दाम कितना है चलो ठीक है लेकिन दाम सही लगाइए ना फिर भंटा इतना खीरा होता है भींडी खीरा वह खीरा होता है हाँ सही दाम लगाइए मैं खेती करती हूँ अरे सर इतना दाम लगा कर देते हो तो कैसे होता है ना पंद्रह ही रुपये लगाइए इतना दाम लगाइए तो कैसे पोसाएगा मुझे अरे सर समझ कर दे दो मैं ओ मेरे इतने सादी हुआ है पड़ा हुआ है मैं ये समझ के दे दो दो रूपये में क्या पोसाएगा मुझे दाम लगाओ अच्छे से मुझे गोली के हिसाब से लेना है हर सब्ज़ी गोली के हिसाब से लेना है मेरी इतना शादी हुआ पड़ा हुआ है हिसाब से हर चीज़ लगाइए

अरे थौक में लगाइए कि मैं आपके यहाँ से बहुत यह शादी में हर दही ले जाऊँगी अच्छे से लगाइए मैं हर शादी अच्छे से लगाई